हमरा क्षेत्रमे मिथिलाञ्चलमे बहुत तरहकेँ एहन मिथिलाञ्चलके जे विशेष पाबनि पर्व होइए जेना चौड़चन पाबनि जे सिर्फ मिथिलाञ्चलेमे होइए आओर जितिया पाबनि जे हमरा सबके चौरचने अथी मिथिलाञ्चलेमे हइए एकर छै जे मुख्य रूपसँ जे छै जकरा पुत्र छै ओ अपन पुत्रके लम्बी उमरके लेल जे छै से पाबनि करइए जितिया पाबनि तकर बाद छठि पूजा मिथिलाञ्चलके मुख्य मतलब पाबनिमे सँ एकटा मानल जाइए छठि पूजा लोकके मान्यता छै जे ई बहुत पैघ पूजा छी हँ ओकरा बड़ा धूमधामसँ कयल जाइए